ہیلو میں اگلے ہفتے آپ کی ایئر لائن سے سفر کر رہا ہوں اور میرے ساتھ میرا چھوٹا سا پالتو کتا بھی ہوگا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی پالتو جانوروں کے لیے کیا پالیسی ہے کیا مجھے ایسے کیبن میں لے جانے کی اجازت ہے یا اسے چیکنگ کرنا ہوگا کیا کوئی خھاص سائز یا وزن کے حد ہے کیریئر کے لیے اور کیا آپ پالتو جانور کے لیے اضافی فیس لیتے ہیں